میں نے ہیڈ فون لی تھی ون پلس کی کافی اچھی تھی وہ ہیڈ فون اور ون پلس کی کمپنی بہت اچھی ہے اس کی بیس وغیرہ اور ساؤنڈ وغیرہ بہت اچھا آ رہا تھا اور اس کی چارجنگ بہت زیادہ چلتی ہے تین دن تک اس کی چارجنگ چلتی ہے بہت اچھی تھی وہ اور بہت زیادہ لاؤڈلی بھی نہیں تھا جو کان درد کرے بہت زیادہ اچھی تھی بیس بھی اچھی آ رہی تھی اس کی اور اس کی جو چارجنگ وغیرہ جو اس کی لیڈ وغیرہ بہت زیادہ اچھی تھی اس کا وائر وغیرہ یہ نہیں تھا کہ وائر مڑ کر ٹوٹ جائے وائر بھی اچھا تھا